न'आव गंसे बिबारबारिखौ खालामनायनि थाखाय होन्नो थाङोबा एसे खम बेसेन नांगौ जायो मानो होनोब्ला दा आं थान्नाया जायगायानो जाहैबाय गामियाव जोंनि जोंनि गामियावनो बांसिन अखनबा सम सम अदाब्बावबो संनाय जायो बा गेसाव संनाय जायो बे अदाबाव संनाय संनायनि उनाव जे बे माबाफ्रा बनफ्रा हाथफ्ला जायो बे हाथफ्लाफ्रा गुसु जायोब्ला जोङो फुल फुलबागानफ्राव फुलफ्राव जेनेबा जोङो एम्फौ जाय जायिनि थाखाय जोङो बेफोरखौ सारना होयोबा एमफौफ्रा खम जायो आरो जुदि नांथारगौ जाथारोबा जेनेबा हाथफ्लाजोनबो खामानि होथाराबा जोङो मुलि फोरखौ बायनांगौ जायो आरो जेन मानि उनाव बे माबाफ्रा एमफौफ्रा बिलाइफोरखौ दाजाजोबथों आरो बेफोर आरो जोङो फुल फुलफोर फुलफोर मोजां बारनो थाखाय जोङो खम खम खरसावनो जेनेबा जोङो थालेत जों न'आव थ बयबो थालेतखौनो जाखायो ना थालेत थालेत दावदै अखनबा हायजें माबाफोर सामब्रामफोर जेनेबा जोङो बेफोरखौ बेफोर बुस्तुखौ जोङो मोनसे प्ला प्लासटिक कन्टेनार बा प्लास्टिक कन्टेनार बा प्लासटिक बाल्थिंआव जोङो दैयै दैयाव सोमहाबनानै जोङो सानसे बायदि टुवेल्ब आवार्सफोर दोनोबा आमफायनि बेनिफाय रस आंखारगोन ना बे रसखौ जोङो माबानानै बे खलथाफोर थालेत फोर बेफोरखौ जोङो सा साखिनानै जोङो फिफां फिफां लाइफांफ्राव हो होयोबा माने फिफां लाइफांफ्रा थाब मोजां बिबार बारो थाङोबो थाबनो बेफोरनोसै आरो खम बेसनावनो जोङो होनो थाङोबा बिबार बारिखौ जोङो खालामनो फाहाम लानानै हायो